नमस्ते नमस्ते नमस हाँ हाँ बोलिए रॉयल चाट से बोल रहे हैं

हाँ हाँ आप एक बार आइए अच्छा यहाँ पर चाट बनता है आपके

हाँ हाँ हाँ तो आप एक बार आप आइए निश्चिंत हो कर आप यहाँ से खा कर और प्रसन्नित प्रसन्नचित हो कर आप जाएँगी हँ स्थान आप आइएगा तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा लोगों से पूछ लेंगे कोई दिक्कत इतना चर्चित है यहाँ पर में कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा बस नाम लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं रॉयल चाट भंडार कहाँ है हैं अरे पनीर चाट है ये और फुल्की है और क्या बोलते हैं क्या ये पापड़ वाला है जो जैसा आप बताएँगी आपके हिसाब से किया जाएगा बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था है रहेगी आप एक बार औ अवसर देंगी तो जरूर आपको प्रसन्नचित्त हो जाएँगी हमारे यहाँ से खा कर लोग यहाँ बहुत दूर दूर से खाने पता ही रहे पहले से आपको तो आपको विश्वास हाँ बोलिए हेलो क्या ची हाँ हाँ ठीक है तो आइए आपको ये अस्पेसल बना कर दिया जाएगा वैसे भी जो भी हमारे यहाँ आता है तो वो प्रसन्नचित्त होता है खा कर हाँ और दो अपने दोस्तों को भी लाता यही नहीं कि पर्सनली अपने ही अपने साथ अपने भाइयों के साथ आता है फैमिली के साथ लोग भी आते हैं तो आप एक बार अवसर दीजिए रेट आपको आइएगा तो र रेट के हिसाब से आप करेंगे मार्केट में कि नहीं मार्केट में इतना मिल रहा है तो आप अगर सही से अ आएँगी खाएँगे तो फिर पता चलेगा रेट क रेट का कोई मोल नहीं कर पाएँगे आप कितना रहेगा उतना आप प प्रसन्नचित्त होकर देंगे ऐसा नहीं है कि मार्केट के हिसाब से आपको हाँ हाँ हाँ तो ठीक हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर जरूर आप आइएगा कुछ कहना नहीं पड़ेगा अपने ग्राहक को कौन नहीं चाहता है कि नहीं खुश रखे तो ऐसा बात नहीं है आपकी सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा ऐसी बात नहीं है आपको कहना नहीं पड़ेगा सब कुछ दिया जाएगा जरूर एक बार आप आप एक बार जरूर अवसर दीजिए आप प्रस्थान के लिए उ मत चिंता लीजिए आप एक बार आइए इसके बाद आपको मार्केट में पता चल जाएगा कि नहीं कहाँ रॉयल चाट वाला बेचा रहा है ठीक है आपको पूछना नहीं पड़ेगा के नहीं स्थान कहाँ है ये दुकान बहुत प्रसिद्ध है बहुत दूर दूर तक लोग आते हैं आप थोड़ा मार्केट में एक बार आइए तो पता चल जाएगा नमस्ते नमस्ते